जी भैया आप इलेक्ट्रीशन है कोई अरे वह भैया मैंने अपना एक अभी नया रूम रेनोवेट करवाया है तो भैया थोड़ा अब आप इलेक्ट्रिशियन की कोई मैसेज आ गया कॉल कर लूँ कोई इलेक्ट्रिशियन हमारे बाज़ू वाले भैया पड़ोसी ने बताया आप काम किए हैं उनके यहाँ तो हम सोचे आपको कॉल कर दें जी जी जी हाँ हाँ हाँ गुप्ता जी की बात कर रहें वही हाँ आपने उनके घर में भी लगाया था तो उन्होंने भी हमने देखा देखा है आपने अच्छा लगाया उनके यहाँ हम उन्होंने हम से हमने उन से नंबर माँगा आपका तो हमने सोचा आप के लिए कॉल कर लें जी भैया हमारे रूम में यार एक सॉकेट लगवाने थे एक आध दो एक फ़ैन देखो फ़ैन के लिए देखो वहाँ पर ऊपर सीलींग पर आपको करना पड़ेगा है ना जी जी भैया थैंक यू भैया जी कर लिए एक फ़ैन के लिए हो गया फ़ैन के लिए कौन सा वायर कौन सा यूज़ करते हैं नाइक्रोम नाइक्रोम वायर ना ओके ओके जी जी जी जी और अपना एक ट्यूब लाईट लिए हो गया फ़िलिप्स देख लेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा

जी जी अच्छा जी और और एक मिनट अरे ये भैया अपना ये बाथरूम का है बाथरूम में मे को वह वह लगवानी है क्या बोलते हैं अपनी अल्ट्रा एल इ डी लगवानी है जी जी जी हाँ हाँ एक ही है काफ़ी है वही तो अल्ट्रा इसलिए तो काफ़ी है भैया और भैया भैया आप वह क्या बोलते हैं कलरफुल लाइटिंग करवाते हैं यार भैया चारों मतलब वह एक कमरे के कोने में लगवाना है एक एक मतलब वही जो कलरफुल चलती हैं रेनबो वाली जी जी जी भैया आप मतलब यहाँ जलपुर के लिए करते हैं कि और बाहर भी ओके ओके ओके चलिए भैया धन्यवाद आपका मतलब आप फ़्री कब हैं आप बता दीजिए जब भी आप बताना है जी जी जी भैया आज देखिए मैं शाम को या तो घर में रहूँगा या तो नहीं रहूँगा मेरा अभी रूम रेनोवेट हुआ है तो मेको ज़रा ठेकेदार पेंटर एंटर को भी बुलवाना है जी जी आपको एड्रेस तो पता ही होगा ना आपको गुप्ता जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ हाँ हाँ जी जी जी जी जी जी जी जी मंगलम एलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है भैया मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा अच्छा अच्छा आदर्श आदर्श चौक के वहाँ पर एक गार्डन है वहाँ पर है ना उसके बाज़ू से जा कर ना गली अच्छा जी जी समझ गए ठीक है ऐसे देखिए दुकान अच्छी है आप चलिए अब हाँ हाँ हाँ हाँ चलिए ठीक है हाँ वही आप रेट के बता दीजिए थोड़ा सर रेट का बता दीजिए थोड़ा कैसा है कितना लेंगे आप हाँ हाँ अरे नहीं कहाँ का बजट अब आप बताइए भैया हमारे यहाँ बाथरूम में भी लगवानी है और यहाँ अपने चारों तरफ़ रूम में भी कलर आप बताइए कितना आपके हिसाब से क्या सोच साच कर अच्छा ठीक है भैया कल आ कर अपन कल डिसाइड कल लेंगे रेट एट का आप देख कर देख कर लगवा लीजिए जी जी जी हाँ भैया हाँ हाँ ठीक है भैया धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत आप कल इसी नम आप जी जी थैंक यू जी थैंक यू वेलकम वेलकम